हैल्लो नमस्ते जी नमस्ते ठीक ऐ तुस सनाओ बड़े कमजोर लग्गा दे हां अच्छा अच्छा हां किन्ने किन्ने दिन होए साड़ियां खाद्दियें टट्टियां किन्ने दिन होए लग्गे दे तुसें ई अच्छा अच्छा थोआड़ा कोई पराना ऐ तुस बमार शमार रेह् तुस पैह्ले कोई पराने हिस्ट्री थोआड़ी केह् केह् केह् गल्ल होई दी ही अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दिक्खो हून तुस पैह्ले बी बमार रेह् हे थोआड़े लीवर च प्रॉब्लम ही तुसें इक कम्म करना पैह्ले अल्ट्रासाउंड कराई लैना मेरे कोल आइयै अज्ज सवेरै आइयै फ्ही नोह्ड़े बाद अ'ऊं दिक्खगा केह् मतलब कि'यां कि'यां केह् केह् दोआई देनी ते इ'यां पैह्ले निं ना देई सकदे कि की तुस पैह्ले बी बमार रेह् दे हून कोह्की दोआई तुसें लगदी कोह्की नेईं लगदी फ्ही जिस स्हाबै रिपोर्ट औग फ्ही उस स्हाबै असें तुसें दोआई देनी ठीक ऐ नेईं तुस कल्ल आई जाओ कल्ल अल्ट्रासाउंड कराना पर इ'यां तुस ओ आर एस पिओ पानी लो ते मतलब कि बाकी जेह्ड़ी गर्म चीजां थोह्ड़ी घट्ट खाओ ते बाकी कल बस असें अल्ट्रासाउंड करी देना ते नोह्ड़े बाद दिक्खनेआ केह् करना ठीक ऐ तुस कोई आई आओ ग्यारां बजे आई आओ फीस अल्ट्रासाउंड दी फीस अल्ट्रासाउंड दी इक मुड़ा निं बाह्र बैठे दा ते ओह्दे कन्नै तुस करी लेओ गल्ल हां ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं एह् ते मेरा फर्ज ऐ ठीक ऐ फ्ही